आइकाल्हि प्रचार प्रसारके जमाना छै दो हजार तेइसमे सोशल मीडिया अहाँके सबसँ बड़ा एक हथियार छी विज्ञापन तौरपर देखबै तऽ अगर हम कोनो चीजकेँ कोशिश कए रहल छियै तऽ ओहिमे चाहे बिजनेस हो या कोनो भी फिल्डमे या कोनो भी क्षेत्रमे हो अहाँ विज्ञापन एक एहन हथियार छै जे अपन बिजनेसके तऽ दिन दोगुनी आओर राति चौगुनीके हिसाबसँ प्रचार प्रसारक माध्यमसँ अहाँ फैला सकै छी जाहिमे सोशल मीडिया एक अहम रोल छै जाहिमे अहाँके फेसबुक भए गेल युट्यूब भए गेल ट्विटर भए गेल इंस्टाग्राम भए गेल आओर स्नेपचैट आओर बाकि एहन बहुत सारा व्यवसाय छै जाहिमे अहॉँ प्रचार प्रसार कए सकै छी अपन दोसर अहाँके पास कनिटा ज्यादा पैसा यऽ तऽ अहॉँ मीडियाके माध्यमसँ प्रचार प्रसार कए सकै छी ओ मीडियाके माध्यमसँ अखबार चाहे न्यूज चैनल रहै